میں اردو کے مقامی بولنے والا ہوں اردو زبان اور اس کی فرہنگ پر فخر محسوس کرتا ہوں اردو زبان اس کی موسیقی شاعری اور گہرائی معانی کو اظہار کرنے کی صلاحیتوں پر مجھے فخر ہے یہ زبان میری خیالت اور احساس کو بہترین طریقے سے بیان کرنے میں مدد ثابت ہوتی ہے میرے پسندیدہ اردو الفاظ میں شامل ہیں کچھ خاص لفظ جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں اور ان کا استعمال کرتا ہوں ان کی خوبصورتی اور مختلف معانی کو اظہار کرتا ہوں اردو زبان کی اس کی موسیقی شاعری اور گہرائی معانی کو اظہار کرنے کی صلاحیتوں پر مجھے فخر ہے یہ لفظ میرے لیے خاص ہیں کیونکہ ان کا استعمال کرتے وقت دل اور روح کو چھوٹ مل ملتا ہے اور ان کی مدہوشی سے ہر اور زبان میں زندگی آتی ہے عشق عشق کا لفظ اردو شاعری اور میں ایک نازک احساس کو اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ محبت پاسینوں اور دل کی گہرائیوں کو بیان کرتا ہے خواب خواب اکثر امنگ اشح اور خواہشات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے محبت ایک گہری اور صاف رو احساس ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی اور پیار سے جوڑا ہوتا ہے